खेलसँ जुड़ल हिंसा होइ खा होइपर हम पहिले खेलाड़ीसँ अनुरोध करब की खेल भावनाके सम्मान करै खातिर हिंसा नहि करै खातिर खेलके नियमके पालन करैके खातिर खेलाड़ीके दोसरा खेलाड़ीके प्रति सम्मानके भावनासँ खेल भावनासँ खेलैके हिंसा नहि करैके अगर हिंसा होइ छै तब हम पुलिसके साथ पहिले कोचके सहायता लेब फेर अन्य खेलाड़ीके सहायता लेब फेर पुलिसके सहायतासँ हिंसाके खतम करैके कोशिश करब अगर कोइ खेलाड़ी जादा हिंसक हो गेल तऽ हम ओइ खेलाड़ीके ऊपर प्रतिबन्ध लगाबैके प्रतिबन्ध लगाबैके खातिर कहब प्रतिबन्धके कारण खेलाड़ी साल भरि या दू साल खातिर खेलसँ दूर रहै रहैके पड़ि जाहि खातिर कोइ भी खेलमे हिंसा नहि करैके कोशिश करै